सरकार से कृषि के लिए नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए हम को बिजली विभाग के अंदर पहले आवेदन देना पड़ता है और बिजली की कटौती के कारण इन किसानों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि क्योंकि बहुत ही की बहुत ही ग़लत ही समय पर ही बिजली का कटौती करते हैं जैसे बहुत बिजली दिन भर बिजली नहीं देते सुबह तीन चार बजे के आस पास या फिर रात को दस ग्यारह बजे के बाद ही बिजली विभाग के द्वारा किसानों को बिजली दी जाती है तो मौसमों के आधार पर हम अगर देखें तो कि सर्दियों के के समय में सुबह तीन चार बजे के बिजली आना और रात को दस ग्यारह बजे के आस पास बिजली आना उस टाइम फ़सलों को पानी देना बहुत ही कि कष्टदायक होता है भरी सर्दी के अंदर एक किसान परेशान होता है और गर्मीयों के दिनों के अंदर भी सब से ज़्यादा कटौती होती है तो इस लिए फ़सलों को को पूरी तरह से पानी नहीं मिल पाता और बड़ी दिक्कतें आती हैं